ہیلو ہیلو جی جی میں بات کر رہا ہوں جی جی ہوتی اچھا جی بنا رہا ہوں آپ کو کیسی ویب سائڈ بنوانی ہے اچھا نیوز کی ویب سائٹ بنانی ہے اس کا انٹرفیس کیسا ہونا چاہیے جی بنائی ہے بہت سی ویب سائٹ بنائی ہے آپ کو جیسا آپ جیسے بھی انٹرسیز بھیجیں گے وہ اس سائٹ میں بنا دوں گا بس آپ کو مطلب اس کا ہیڈنگ وغیرہ بتا دینا ہے اور جو آپ کو لکھنا ہے وہاں پہ وہ بتا دینا ہے جی آپ کو اس کے فوٹوز وغیرہ کانٹینٹ وغیرہ ہیڈنگ وغیرہ اور کس کس ایلیمنٹ کا سائز کتنا ہوگا یہ سب آپ کو بتانا پڑے گا جی جی ہاں ہاں دونوں کر کے دوں گا ڈیوریشن آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا اس کا بیک اینڈ چاہیے اگر آپ زیادہ بیک اینڈ کا کریں گے تو ڈیوریشن ایک ہفتہ تک لگ سکتا ہے ورنہ تین چار دن میں بھی ہو سکتا ہے اور پرائس کی بات رہی تو پرائز کی بات رہی تو وہ بھی بیک اینڈ پہ ہی ڈپینڈ کرے گا پرائس آپ کا آٹھ ہزار سے دس ہزار تک ہو سکتا ہے جی وہ آپ کو نہیں وہ آپ کو لینا پڑے گا وہ الگ سے میں ویب سائٹ کا پھر کر کے دوں گا انٹرفیس وغیرہ اور ورکنگ جو رہے گا اس کا یہ سر جی میں بھیج دوں گا ضرور جی کر رہا ہوں ابھی ایک کیفے کا ویب سائٹ بنانا تھا اسی لیے کیفے کی ویب سائٹ پہ کام کر رہا ہوں جی کیفے کی ویب سائٹ کیفے کی شاپنگ یا آنلائن ڈیلیوری وغیرہ کی ویب سائٹ ہے جی جی تھینک یو